ब्रै आगष्ट नैरोजा नैजिथाम से जानुवारि नैरोजा नैजि बा फ्रेब्रुवारि नैरोजा जि नैजिसे जुलाइ नैरोजा गु जिबा आगष्ट नैरोजा बा